हा चओ अञा ठीकु आहियां तव्हां ॿुधायो हाणे मां दुकान ते वेठो आहियां

हा हा त घणे लॻे ताईं आहियो अच्छा त तोखे कुझु वठणो आहे छा हुता

ॿियो कुझु खाधे पीते जो आहे हुते त पोइ त पोइ हुता ई हुता ई खाईं अचूं मां ईंदुमि नवे लॻे ताईं अचां थो हा हा नवे लॻे ताईं अचां थो हा हा ॿियो कुझु वठणो ताईं हुतां कहिड़ी कहिड़ी शइ मिलंदी हुते

अच्छा घणे लॻे ताईं अचणो आहे मूंखे हुते तवां घणे लॻे पहुचंदा कठो कठो हलूं कठो हलूं या न पोइ न हलूं तव्हां हुते पहुचो पैणी असां अचूं था पोइ हा ठीकु आहे

पोइ पैणो ई पौणी पैणो ई सोचे रख पोइ मां सोचे रख छा छा वठणो आहे

अचां त सही पैणो हाणे लॻाई न हाणे साढी चारि थिया आहिनि मां अचा थो नवे लॻे शाम जो राति जो चांहि रोटी पाणी जे टाइम ते मां छा चांहि खाए खाए पीअंदुमि वेही करे नवे लॻे हा हा वांधो न आहे

नवे लॻे ईंदासीं न असां दुकानु बंदि करे ठीकु आहे रखां थो हाणे अचा थो जय झूलेलाल हा हा हा हा ठीकु आहे ठीकु आहे